हय आमच्या घरातक ऑर परिसरान अवती भोंवती आसात वादक आसात थोडे भजन करपी अशे संघ आसात तेंचो ते चडशे दुसऱ्या दुसऱ्या देवळांनी करतात सादर आपले भजन आनी तेंचे वाद्य म्हटले घुमड आसता तबला आसता ताळ आसता डफली आसता पेटी आसता हे तेंचे वाद्य आसतात